आ अखने जे ग्लेन चुल्हा लेलहुँ ओकर तऽ नॉब जाम भऽ गेलै हँ आब एकटा गैस क फ्लेम ठीकसँ नहि आबि रहल छै आ नॉब जे छै बेर बेर खुजि जाइत छै ओहिसँ ओहिसँ गैस लीक होयके सम्भावना बेसी भऽ गेल हऽ आ ओहिसँ हम परेशान भऽ गेलहुँ हँ